اردو زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہم ہر روز استعمال کرتے ہے جیسے کہ کوئی چیز ہمیں اچھی لگے تو ہم اسے اعلیٰ ماشاء اللہ کہتے کوئی چیز ہمیں بری لگے تو ہم اسے استغفراللہ کہتے کوئی چیز ہمیں دل دہلانے والی بات سن لی تو ہم اسے اللہ اکبر کہتے ہیں کوئی چیز ہمیں جو آگے جا کے کرنی ہو اور ہم ہم امید لگاتے ہے اسے ہم ان شاء اللہ کہتے ہے کوئی چیز جو ہمارے پاس حاصل ہو چکی ہو اسے ہم الحمدللہ کہتے ہیں